हा बिल्कुलु मूंखे लॻे थो पंहिंजनि ॿारनि खे सिंधी भाषा सेखारणु ॾाढी ज़रूरी आहे छोत हिक माण्हूअ जी पहिचान उनजे ॿोलीअ सां हूंदी आहे उनजे मादिरी ॿोलीअ सां हूंदी आहे ऐं अगरि असां सिंधी आहियूं त असांखे पांहिंजी सिंधी भाषा सेखारण में गर्व महिसूसु थियणु खपे छो त तव्हां जिते बि वेंदा तव्हां अगरि कंहिं बि राज्य में वेंदा त उन राज्य में माण्हू हमेशह पंहिंजी भाषा सां ॻाल्हाईंदा आहिनि पंहिंजी भाषा में ई ॻाल्हाईंदा आहिनि जीअं अगरि असां महाराष्ट्र में ॾिसूं त महाराष्ट्रियनि माण्हू पंहिंजी मराठी ॿोलीअ में ॻाल्हाईंदा अहिनि ऐं उहे हुन ॿोलीअ में वधीक कम्फ़टेबल हूंदा आहिनि अगरि असां गुजरात वेंदासीं त हुते माण्हू हिक ॿिए सां गुजराती ॿोलीअ में ॻाल्हाईंदा आहिनि छाकाणि त उन्हनि जी उहा मादिरी ॿोली आहे उहे ॾाढो सुठो महिसूसु कंदा आहिनि ऐं पंहिंजी मादिरी ॿोलीअ में असां तमामु सुठे नमूने पंहिंजनि वीचारनि जी ॾे वठि करे सघंदा आहियूं पांहिंजा ओपिनिअन रखी सघंदा अहियूं हिक ॿिए खे समुझाए सघंदा आहियूं जेको असां पंहिंजी भाषा में करे सघंदासीं उहो ॿिए कंहिं भाषा में एतिरो सहुलो न करे सघंदासीं इनलाइ असांखे थोरी महिनत करणी पवंदी पर पंहिंजी भाषा ॾाढी मिठिड़ी भाषा ऐं सुहिणी भाषा हूंदी आहे ऐं प्लस जॾहिं असां पंहिंजी भाषा में ॻाल्हाईंदा आहियूं त असां तमामु गर्व फील कंदा अहियूं असांखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे जॾहिं ॿ सिंधी पाण में मिलंदा आहिनि ऐं पाण सिंधीअ में ॻाल्हाईंदा आहियूं त केॾो न सुहिणो लॻंदो आहे केॾो न मिठो लॻंदो आहे कॾहिं असां सिंधी में ॻाल्हाइण में केॾो न मज़ो ईंदो आहे उहो लुत्फ़ु ऐं मज़ो ॿी भाषा में ॻाल्हाइण सां कोन मिलंदो आहे अगरि असांजा ॿार खे सिंधी भाषा न सेखारींदासीं त हुननि खे अॻियां हली इहा ख़बर ई कोन हूंदी के असां सिंधी आहियूं बि की न ॿी ॻाल्हि असांजो वजूदु ई ख़तम थी वेंदो जेकॾहिं असां पंहिंजनि ॿारनि खे सिंधी न सेखारींदासीं त फ्यूचर में असांजा ॿार मोथाज थी वेंदा लाचार थी वेंदा उ उन्हनि खे पंहिंजी मादिरी भाषा जो बिल्कुलु ज्ञान न हूंदो त उहे हेन्डीकेप्ट करणु सघंदा ऐं अॻिया हली करे थी सघे थो उहो असांखे दोषु ॾियनि के माउ पीउ मिटनि माइटनि असांखे पांहिंजी मादिरी ॿोली छो न सेखारी छो न कोशिश कई हिन करे असांजो फ़र्ज़ु आहे फ़र्ज़ु न बल्कि इहा ज़िमेदारी आहे के असां पंहिंजनि नंढणनि ॿारनि खे ऐं ईदड़ जनरेशन खे पंहिंजी मादिरी ॿोली पंहिंजी मदर टंग सेखारण जी कोशिश कयूं लिखणु अगरि न बि अचे त एटलीस्ट पंहिंजनि घरनि में हिक ॿिए सां असां सिंधी त ॻाल्हाए सघूं था ताकी ॿार पांहिंजे सिंधी लेंग्वेज जे शब्दनि सां वाकुफ़ु रहनि ऐं उनखे सम्झि में अचे के असां सिंधी आहियूं छो त नढिड़ा ॿार नासम्झि हूंदा आहिनि उन्हनि खे असां सेखारींदासीं तॾहिं ई हू वञी सिखंदा हुननि खे अगरि सेखारण वारो कोई न हूंदो त अॻियां हली करे मूंखे लॻे थो के असांजी भाषा ख़तमु न थी वञे